पहिरीं जे ज़माने में ग्राइंडर गैस सिलेंडर ओवन मिक्सर न हूंदा हुआ ओॾीमहिल टाइम ते असांजा वॾा ॾाॾी अम्मा असांजी माउ नानी सभु हथ ते सिलबटे ते कमु कंदा हुआ गैस चूल्हो बारींदा हुआ ऐं सभु चटनी वग़ैरह हथ सां पीसंदा हुआ हुन मानी जो सवादु जामु अलॻि हूंदो उहो उहा मानी जेॾीमहिल बि ठहंदी हुई पूरे घर में सुगंध ई सुगंध छाइजी वेंदी हुई हाणे जे टाइम ते माण्हू खे जामु सहूलियतूं आहिनि मिक्सर आहिनि ग्राइंडर आहे गैस आहे ओवन आहे माण्हू हर कोई कमु चाहींदो आहे फटाफट थिए ऐं फ्री थी वञूं छो की अॼु जे टाइम जी बि ॿारनि जी कोई ग़लती न आहे छो की दुनिया फास्ट हली रही आहे कंहिं वटि एॾो वक़्ति न आहे की व रसोई में वञी करे चटनी हथ सां पीसे या चुल्हो ॿारे छो की अॼु जी लाइफ़ अॼु जी ज़िंदगी जामु ॾुखी थी वई आहे जीअण लाइ हर धीअ हर नूंहुं इहो चाहींदी आहे की जेतिरो थिए कमु जल्दी जल्दी थिए असांजे घर में हाणे सभु आहे मिक्सर आहे ग्राइंडर आहे गैस सिलेंडर आहे ओवन आहिनि लेकिन मानी जो सवादु न आहे जेके असांजा वॾा हुन टाइम ते वॾा मानी ठाहींदा हुआ हुन जी सुगंध चारो तरफ फैलिजी वेंदी हुई ऐं ईअं लॻंदो आहे की हाणे असांखे बुख जामु लॻी आहे ऐं मानी वञी खाऊं लेकिन अॼु जे टाइम में खाली मानी हिकु ज़रूरत थी वई आहे जंहिंजी असां सवादु वठी नथा सघूं लेकिन बसि खाईं रहिया आहियूं इन करे चाहींदा आहियूं की असांजा वॾा जेके कम कंदा हुआ हुनमें जामु उहो प्यार बि जामु हो अॼु जे टाइम में कंहिं वटि बि टाइम बि न आहे ऐं हिकु लाइफ़ जी रहिया आहे करे चाहींदा आहियूं सभु ॼणा वॾनि सां बि कुझु सिखनि जंहिंसां असांजी मानी बि स्वादिष्ट ठहे जय झूलेलाल